ہاں میرے علاقے میں میتھلی بولی جاتی ہے یہ زبان مجھے بہت اچھی لگتی ہے میتھلی ہمارے گاؤں میں ہمارے گھر والوں میں سب میں میتھلی کا استعمال ہوتا ہے اس زبان میں بھی اردو کے کئی الفاظ آتے ہیں اور یہ اردو اور ہندی سب کی ملی ہوئی الفاظ ہے اسے بولنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اردو کے الفاظ زیادہ استعمال اس میں کیے جاتے ہیں میتھلی ایسے تو بہت پرانی بولی ہے لیکن اس میں نئے نئے الفاظ آتے رہے ہیں اور اسی سے یہ بولی اور خوبصورت ہو جاتی ہے ہمیں یہ بولی بولنا پسند ہے ہم بچپن سے اس بولی کو سن کر بڑے ہوئے ہیں اور اسی بولی میں پلے بڑے ہیں یہاں آ کر بھی دلی میں بھی ہم اپنے یار دوستوں میں یہی بولی کا استعمال کرتے ہیں اس بولی میں پرانے الفاظ بھی ہیں لیکن نئے الفاظ جیسے ضروری خوبصورت استعمال یہی سب اردو کے الفاظ بھی میتھلی بولی میں بولے جاتے ہیں